हमसभ जे छै ने मैथिलीए प्रॉपर छियै लेकिन जे छै ने अपन अपन क्षेत्रक हिसाबसँ जे छै ने जे लोकसभ शुरुएसँ बाजैत छनि उएह बाजैत हमसभ छियै जेनाकि लोक ठेठी भाषा कहैत छै तू खाइ छीहि हम नहि खैबौ हे रे ईसभ बाजैत छै लोक तऽ हमहूँसभ धीरे धीरे एहि परम्पराके अनुसार इएहसभ सीख गेलियै लेकिन प्रॉपर तऽ मिथिलाए छियै कतहु गेलहुँ तऽ मिथिला बजलहुँ बेसीकालके इएहसभ जे छै शुरुएसँ भए रहल छै तेँ हमसभ बाजैत छी बेसी ईसभ लेकिन हमसभ तऽ मैथिलीए छी आओर की कहब हम